इन्टरनेटके अयलासँ टावर सभ लगलइ नया नया टावर लगलइ जेना एयरटेलके टावर लए लिअ जियोके टावर लए लअ

हेतै आओर इन्टरनेट मोबाइलमे जेना रिचार्ज भी करबय तऽ तुरन्त करि सकय छियै पूरा पाइए भेजबाक छै तऽ आब आब फोनो पेके माध्यमसँ भेज सकय छियै सभ चीजके माध्यमसँ भेज सकय छियै इन्टरनेटके अयलासँ